हैलो हैलो हां जी नमस्ते जी केह् हाल ऐ बस ठीक ठाक होर घर ठीक न सारे दिक्खो जम्मू च सारियां जगह् बड़ियां फेमस न पैह्ले बावे होई आओ तुसी फिर उद्धर चीची माता ते होई आओ होर होर बी बड़ियां जगह् न याद ही नी आवा दा थुआढ़ा नाम भुल्ला दा ऐ वैश्णो देवी हां वैश्णो देवी बड़ा फेमस ऐ उद्धर होई आओ ओह् ते बड़ा ही मन्नेआ जन्नेआ बोलदे नी जगह् ओह् ऐ ओह् हां वैश्णो देवी दिन दा इक दिन दा ही सफर ऐ बंदा अगर रुकना नी होऐ तां इक दिन बिच्च बी आई सकदा अगर इ'यां अराम नाल जाना होए ते दो दो दिन बड़े न जाने दर्शन दुर्शन करने बापस आना हां रघु रघुनाथ बजार बी तुस जाई सकने मंदर हां ओह् बी बड़ा फेमस ऐ आस पास बावे ऐ चीची माता होई गेआ पीर खूह् बी इक मंदर ऐ पीर खूह् इक जगह् ऐ नी उद्धर बी इक मंदर ऐ ओह् बी बड़ा फेमस ऐ हां ते बाग ए बहु ते तुस रस्ते बाग ए बहु बी तुस दो फायदे मिलने इक ते मंदर बी ऐ उद्धर ते दूसरा पार्क बी ऐ उद्धर बड़े बड़ा थ'ल्ले ज्यादा बड़ा बड्डा पार्क ऐ तवी दे कोल बड़ा स्हेई व्यू होंदा तुस उद्धर जाई सकने मांडा जू होई गेआ मंदर ही तुस घूमना जां हर जगह् जां जेह्ड़ी जगह् होंदियां उद्धर बी अच्छा अच्छा फ्ही महाराजा हरी सिंह पैलेस आई गेआ ओह् बी अच्छा ऐ मुबारक मंडी बी इक मंदर बी ऐ ते इयां जगह् बी बड़ी अच्छी घूमने आस्तै हां सलाह सलूह् करियै मिकी दस्सओ नी मै आपे कोई हां सलाह् करी लैयो ते फिर आपे हां हां सारियां घूमी लैयो जां जिन्नियां बी दिक्खी लैएयो किन्नियां घूमी सकने चलो ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ सनाएयो फिर ओके